بائکر کے طور پر مجھے یوں تو بہت ساری پریشانیوں اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جن پریشانیوں کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں لوگوں کو ڈرائیورنگ کا صحیح طریکہ نہیں معلوم ہے وہ الٹی سیدھی گاڑیاں چلاتے ہیں بہت تیز چلاتے ہیں اور اپنی سائیڈ سے نہیں چلاتے اور ٹریفک کی کیا بات کریں ایسی ٹریفک کی وجہ سے مجھے نہ جانے کتنی بار آفس جانے میں تاخیر ہوئی ہے اور نہ جانے کتنے اہم کام چھوڑنے پڑے ہیں ٹریفک ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو اگر ٹھیک کر دیا جائے تو بہت بڑی پریشانی حل ہو جائے گی دیگر پریشانیوں میں خراب سڑکیں تنگ راستے بھی ہیں سڑکیں اتنی خراب ہیں کہ کیا بتایا جائے کبھی کبھی ان سڑکوں پر خراب سڑکوں پر چلنے کی وجہ سے چوٹ لگتی ہیں بائکیں لے کے گر پڑتے ہیں